एहिसभ लेल तऽ हम पहिले से तऽ परिचित नहि छी लेकिन आब धीरे धीरे किछु काज केलहुँ यए तऽ परिचित भेल जा रहल छी एहिमे जे छै से बच्चाकेँ भेटैत छै आयुष्मान अहाँक बच्चाकेँ भेटैत छै बहुत लाभ छै जे बच्चाकेँ भेटैत छै आ एकर फायदा हम किछु बढ़िआँ तरीकासँ एकर नहि यूज उपयोग केलहुँ यए बढ़िआँ तरीकासँ ओहि बारेमे नहि बुझलहुँ यए तैँ हम बढ़िआँसँ नहि बता सकब जे एकर की फायदा छै लेकिन ई छै जे सरकारके द्वारा ई आयुष्मान भारत जननी योजना शिशु कल्याण सभके बहुत बढ़िआँ सुविधा बच्चाकेँ देल जाइत छै